हमारे क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में जैसे कि अगर बच्चा होने वाला है तो उसके लिए पहले एम्बुलेंस बुलाया जाता है वो एम्बुलेंस आता तो फिर एम्बुलेंस में बच मातृ माता को ले जा कर के अस्पताल में ले जाया जाता है वहाँ पर अच्छे से उनकी देख रेख की जाती है फिर अच्छे डिलेवरी होता है डिलेवरी के बाद जब बच्चा होता है तो फिर बच्चे कि भी देखभाल काफी अच्छे से किया जाता है उनके नाल को काटा जाता है और फिर उनके नाल नाल को काटने के बाद उनकी साफ सफाई सब कुछ काफी अच्छे तरीके से कि जाती है अब बच्चे के माँ की भी देखभाल सही तरीके से कि जाती है यहाँ साफ सुथरे बेड होते हैं साफ सुथरे चद्दर होते हैं उनको मेडिसन्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से दिया जाता है और उनको सब बहुत अच्छे से उनका देख रेख किया जाता है उनको समय पर दवाइयाँ समय पर उनकी साफ सफाई समय पर उनको खाने पीने की चीज़ बाकी सारी चीज़ें को व्यवस्था बहुत अच्छी हैं बच्चों का भी देखभाल बहुत अच्छा होता है अगर बच्चा होता है तो उनको सबसे पहले माँ का जो पीला दूध होता है उनको पिलाया जाता है और उस वो के भी धड़कन बाकी और सारी चीज़ें को का अच्छे से देख रेख किया जाता है यहाँ पर यहाँ का जो अस्पताल है बहुत अच्छा है यहाँ पर बच्चों को ले बच बच्ची की सही तरीके से पूरी जाँच की जाती है माँ का भी सही से अच्छी तरीके से पूरी जाँच की जाती है अगर जच्चा बच्चा दोनों एकदम सही हैं तब उनको घर के लिए छोड़ा जाता है और उनका सही तरीके से ध्यान दिया जाता है छूटने के लिए भी एम्बुलेंस की सुविधा है वो ले आकर के सही तरीके से उनके घर पर छोड़ कर फिर जाता है